ہاں ان چیزوں کے بارے میں فی الحال میں تو نہیں جانتی کیونکہ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کو نہیں مانا جاتا ہے اور جو ہندو ہیں ہمارے آس پاس کچھ ہندو رہتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت اچھے سے مانتے ان کے پتلے بھی بناتے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی نوراتریاں چل رہا ہے نوراتروں میں یہ سب پتلے خریدتے ہیں اور ان کو بناتے بھی ہیں اور ان کی مطلب بہت زیادہ سیل بھی ہوتی ہے نوراتروں کے ٹائم اور پھر یہ ہر مطلب ان کا سیزن بائی سیزن چلتا رہتا ہے یہ ہمیشہ ان کی سیل رہتی ہے اور ان کو صرف ہندو ہی جانتے ہیں باقی ہمارے یہاں ان پتلوں وغیرہ چتر وغیرہ کچھ نہیں بنایا جاتا کسی کا بھی ہمارے محمڈن میں یہ سب نہیں ہوتا ہے ہندوؤں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ویسے بھی نوراتری ہی چل رہا ہے اس بار نوراتروں میں ہر کوئی یہی سب خریدتا ہے پتلے خریدے جاتے ہیں تصویریں خریدتے ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سی چیزیں جو وہ لوگ خریدتے ہیں تو ہمارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نا ہی ہم ان چیزوں کے بارے میں بالکل جانتے ہیں اور باقی بس اتنا ہی ہے اور کچھ اس کے بارے میں کیا بتانا زیادہ کچھ نہیں